हैलो कंचन दादी मां दिया थी ॻाल्हायां मूंखे मां ॿुधो आहे तव्हां योगा जा योगा सेखारींदा आहियो मूंखे तव्हां वटि योगा सिखण अचणो आहे मुहिंजो कमु आहे अरिड़हं साल जी आहियां ऐं मूंखे योगा ऐं मुंहिंजो थोरो कुझु शरीर जो वज़न वधी वियो आहे उनखे घटाइण लाइ जॉइन करणा आहिनि न मां झूली अल कोन्ह आहियां पर हा वे मुंहिंजी इच्छा आहे की मां झूलिआ योगा मां मूंखे मुंहिंजी पढ़ाई में बि कुझु फ़ाइदो थी सघे थो त पोइ मुंहिंजी जेकी मुंहुं ते खिल उगिया आहिनि उनमें बि मूंखे कुझु फ़ाइदो ॾिसण मिलंदो मां आहे नी पढ़ाई सां गॾु हिकु कमु बि कंदी आहियां तव्हांजी योगा जो टाइम छा आहे ठीकु आहे मूंखे ॼाणे करे ख़ुशी थी की तव्हां मुंहिंजे लाइ सुबुह समय कढो था मां जल्द तव्हांजो योगा जोइन कंदमि